हा मां नंढपण में पखी क्लब में शामिल थी हुअसि मां पंहिंजे साहिड़ियुनि सां गॾु वेही हुअसि असांखे पखियुनि जो ॾाढो मस्तु अहिसास थियो असांखे उते अलॻि अलॻि क़िस्मनि जा पखी ॾिसण लाइ मिलिया उते असी जीव विज्ञान में पखियुनि जे बारे में सिखियासीं असांखे पखियुनि जे बारे में सिखाइनि त पखियुनि लाइ असां छा छा करे सघूं था हुननि जो उन्हनि जे घर लाइ छा छा करे सघूं उन्हनि जे बारे में बि सिखाइनि त पखी लाइ घर जे चोट ते दाणो पाणी रखणु घुरिजे इहे तरह पखियुनि जे बारे में इन क्लब सां असांखे ॾाढी ॼाण मिली